فسٹ پروڈکٹ کے بارے میں اگر میں آپ سے اپنا انوبھو ساجھا کروں تو وہ یہ ہے کہ جب میں نے پہلی بار اپنا فون لیا تو کیونکہ میرا جو فسٹ پروڈکٹ تھا وہ موبائل فون تھا تو موبائل فون انسان کی زندگی میں اس قدر گھل مل گیا ہے کہ آج کے ٹائم پہ انسان بغیر فون کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا موبائل فون آج سے کچھ وقت پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یعنی کہ کالنگ کے لیے ادھر سے کال آتی تھی تو انسان ادھر کال اٹھاتا تھا اور بات ہو جاتی تھی یا پھر ادھر سے کوئی کال کرتا تھا ادھر سے ہم نے کال اٹھائی تو بات ہو گئی لیکن آج کے وقت میں موبائل یعنی پوری دنیا اس کے اندر سمٹ آئی ہے ہماری بینک سے لے کر ہماری پڑھائی ہمارے خوان پان ہمارا رہن سہن ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فون کے اندر موجود ہے کیونکہ جس طرح سے وقت آگے جا رہا ہے اسی حساب سے فون میں جو ہے بدلاؤ آتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو فون میں بدلاؤ آ رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہماری وقت در وقت اس طرح بدلتی جا رہی ہے کہ جو الکٹرانک پروکٹس پروڈکٹ ہیں وہ ہم پر کس طرح سے ہم ان پر یا وہ ہم پر حاوی ہو چکے ہیں کہ ہم دونوں کا گزارا ایک دوسرے کے بن نہیں ہے موبائل فون کے کئی فائدہ ہیں اور موبائل فون سے جیسے اب دیکھیں کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہمیں بینک سے پیسے نکالنے ہوتے تھے یا بینک میں پیسے ڈالنے ہوتے تھے تو ہم کیا کیا کرتے تھے کہ بھائی صبح صبح گھر سے نکلنا اور بینکوں میں جا کے لائن لگانا پھر وہاں لائن لگا کے پھر جو ہے وہاں فام بھرنا کہ بھائی ہمیں اتنے پیسے دے رہے ہیں یا نکالنے ہیں یا ڈالنے ہیں ایک لمبا پروسیز ہوا کرتا تھا وقت ضائع ہوتا تھا وقت جو ہے ہمیں لگتا تھا لیکن آج کے وقت میں کیا ہے کہ ہمارا سارا بینکنگ کا جتنا بھی کام ہے وہ ہماری ایک ایپ کے اندر ہے فون کے اندر ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف جتنے پیسے ڈالنے ہیں وہ اماؤنٹ بھرا اور ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیا یا ادھر سے کسی سے منگانے ہیں تو ادھر سے ہم نے کہا اور وہ ادھر ٹرانسفر ہو گیے تو بہت سی آسانیاں ہماری فون نے ہمیں دے رکھیں ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم آج سے تھوڑے ٹائم پہلے اس چیز کو دیکھیں تو آج سے پہلے صرف ہماری کالنگ ہوا کرتی تھی یعنی کہ ہم صرف جو ہے وائس کال پہ بات کیا کرتے تھے فونوں پر لیکن آج کے ٹائم پہ ٹیکنالوجی نے ہمیں اتنی سودھا اور اتنی آسانی مہیا کر دی ہے کہ ہم جو ہے اگر کسی سے ویڈیو کال بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اب ایک آفشن ہے کہ بس ویڈیو کال پہ کلک کرا اور آپ جو ہے یہاں بیٹھے ہوں اور آپ کا جو دوسرا پاٹرن ہے مان لیجیے وہ یہاں دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے تو یہ سب ٹیکنالوجی ہے اور یہ جو فون کا بہت فائدہ ہے فون ہماری اتنی مدد کر رہا ہے اور ٹیکنالوجی ہماری اتنی مدد کر رہی ہے نیٹ نے ہمیں اس طرح سے سودھا اور آسانی فراہم کی ہوئی ہے تو موبائل فون نے ہماری زندگی میں بہت آسانیاں فراہم کی ہیں اور ایسے ہی ہم بہت سے اگزامپل بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں تو موبائل فون بہت اچھا ہے اور بہت ہماری مدد کرتا ہے